हा असांजे घर में बि हीअ स्पेशल व्यंजन या वानगी ठहिंदी हुई हूअ असांजी भाॼी आहे बीहु पटाटनि जी भाॼी जंहिंखे असां गुजराती में कमल काकड़ी बि चवंदा आहियूं बीहु पटाटनि जी भाॼी असांजी दादी नानी बि ठाइंदी हुई जीअं सभिनि खां सुठी ऐं सिहत लाइ बि जाम सुठी भाॼी चवाई वेंदी आहे उहा कमल काकड़ीअ जी भाॼी मतिलब बीहु पटाटनि जी भाॼी ठाहिण लाइ असांखे बीहु बाज़ारि मां वठी करे उन्हनि खे सुठे पाणीअ मां धोई करे ऐं उन्हनि खे थोरी सोडा विझी करे कूकर में सीटी हड़ाइण लाए रखी छॾबी आहे ऐं उननि में उननि जा स्पेशल मसाला बि पवंदा आहिनि उन सां गॾु बसर टमाटो इहो सभु कदूकस करे सुठी तरह उननि खे पचाए करे पोइ बीहु पटाटा विझणा हूंदा आहिनि जंहिं उन खां पोहुननि जो स्पेशल मसालो तयार कयो वेंदो आहे उहो मसालो मथां विझी करे हूअ भाॼी मस्तु ऐं सुठी तरह गरम गरम परोसी वेंदी आहे जेंहिं खाइण में जाम लाइजे दार ऐं मसालेदार लॻंदी आहे